के अनुसार नितिन ने मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक तरीके से बहुत प्रकार प्रभावित किया है जैसे कहीं बार मेरा मन खराब होता है मुझे उदासी होती है तो मैं कुछ सब कुछ भूलकर गाने चलाकर नृत्य करती हूँ और मेरा मन बहुत खुश हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा मन खुश हो जाता है और मैं सब कुछ जो मेरा दुख और उदासी है सब भूल जाती हूँ